जी मेरे स्विग्गी से बात हो रही है मैं अभी एक ऑर्डर देना चाहती थी उसमें मैं यह पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरे पास कोई डिस्काउंट कूपन अभी उपलब्ध उपलब्ध है जी मेरे को अभी ना कुछ मिठाइयाँ मंगानी थी तो मैं यह पूछना चाहती हूँ क्या मेरे पास कभी ऐसा कोई कूपन है अच्छा तो मेरे पास एक में डिलिवरी फ़्री है एक में मेरे पास खाना आ रहा है और एक में मिठाई के साथ कुछ नमकीन आ रही है तो मैं यह कहना चाहूँगी कि आप मेरा ना मिठाई मैं मिठाई मंगा लेती हूँ अभी तो मिठाई के साथ नमकीन वाला कर देना और कोई प्रतिशित वाला है अच्छा मेरे पास पचास चालीस और बीस प्रतिशत तक का है तो आप मेरे अभी इसमें भी पचास प्रतिशत वाला लगा दीजिए हाँ जी मैं अभी ऑर्डर करती हूँ जी ठीक है धन्यवाद